आंथ' बिदि बिजाबफोर बायफेराखै गोदो स्कुल फरायनाय समाव स्कुलनिफ्रायनो जों मोनोमोन दा बिदिनो उनाव हायार एडुकेसन बा गोजौ फरायसालियाव हाबनाय लोगो लोगो जों बायनो गोनां जादों बिदिनो बिजाब बायनो होनबा जोङो बिजाब बिदि गला थायोमोन आरो बांसिनानो जोङो गभमेन्टनि बा लाइब्रेरि बिदि थायोमोन बेफोरनिफ्राय जोङो हायार खालामथ'नानै लायोमोन आरो दिनैनि दिनावथ' माने गासैबो अनलाइनआव बिहरब्लाबो मोनो आरो गलाफोरबो थायो साखाथिनि टाउनफोराव दा अनलाइनआव होनोबा जेरै एमाजन फिल्पकार्ट बिदियावबो जों बिजाबखौ अर्डार खालामनानै लानो हायो आरो लोगोसे जोङो गुगोलफोराव सार्स खालामनानैबो जों फरायनो हायो गोबां वेबसाइटफोर दं जेरै माबा मोनसे नों मा फरायनो नागिरदों बेनि सायाव टपिकखौ नों सार्स खालामना होबानो जों गुगोलफोराव मोनजोबखायो बेनिखायनो दिनै जोंनाव बिजाब बायोबो बांसिनानो आरो बांसिनानो बायाबो सेकेन्द हेन्द गला बिजाब गला होनोबाथ' जोंनि खाथियाव जोंनि सेराव जों नुनो मोनाखै